پہلے زمانے میں جب میں چھوٹا تھا اور قاعدہ پرھتا تھا تو اس وقت کبھی کبھی وضو نہیں کرتا تھا یا نماز سے غافل ہو جاتا تھا اور مار کے ڈر سے اسا اساتذہ کو یا والدین کو بتاتا تھا کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی ہے میں نے باوضو ہو کر قرآن پڑھا ہے وغیرہ لیکن اب ہم میں شعور پیدا ہو گیا ہے ہم بڑے ہو گئے ہیں اب ہم کو جھوٹ سے نفرت ہو گئی ہے ہم کو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے اس لیے ہم ان چیزوں کو اچھا محسوس نہیں کرتے جو چیزیں ہمارے ماضی میں ہوئی ہیں اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور نماز اور عبادت جو بھی ہے سب کو اچھے طریقے سے کریں گے